जोंनि गामि ओनसोलाव हारिमुनि मोसानाया जोबोद गोनांथार मानो होनोब्ला जोंनि गामि ओनसोलाव हारिमुनि मोसानायफोरा बांसिन सोलियो गासैबो जानाय जथुम्माफोरावनो हारिमुनि मोसानायखौ नांथारगौ जायो बेनि थाखायनो गामि ओनसोलाव हारिमुनि मोसानाया जोबोद गोनांथार आरो बे हारिमुनि मोसानायखौ सुबुंफोरा जोबोद मोजां मोनो आरो गोजोननाय मोनो आरो बिराद बाखनायो बेनि थाखायनो गामि ओनसोलाव हारिमुनि मोसानाया गोनांथारसिन जायो आरो गुबुन गुबुन ओनसोलावबो बर'फोरनि ओनसोलाव बांसिनानो हारिमुनि मोसानाया जोबोर गोनां जायो